आथसा मालानिफ्राय ओं बेसे समनि थाखाय आथसा आथसा अह अह न'टानिफ्राय बेलासिनि दुथासिम फास घन्टा जाहैबाय होमबा बा घन्टा अह आंनो फिसखो नैजिबा रोजा नांगोन बेखिनिखौ होनो हायोब्ला आं थागोन मानि आंना लामायाबो गोजान जायो नालाय थांलाय फैलाय बेखिनिखौ होयोब्ला आं थांनो हागोन समा ओह थारथि फार्स्ट डिसिम्बरखालि दं दे आंहा समा आथसा ओरैनो मा मा प्रग्राम जागौमोन बेवहाय उम आलथ्रा प्रग्राम जागोन नामा ओं उम आथसा आथसा अह ह' ह' होमबाथ' हाबाफारिया मोजाङानो जागोन अह जागोन आं थारटि फार्स्ट डिसिम्बरखालि आंहा समा एबेललेबोल दङ ओह बा घन्टानि थाखाय मानि दुथा बाजिसिम आथसा बा घन्टा जागोन गासै प्रग्रामा अह आङो थांनो थाखाय रेडि ओह नोंथांमोनहा फिसखौ ओह आङो नैजिबा रोजा होन्दोंब्लाबो नोंथांमोननि खेफासिटिजों नोंथांमोनहा आंनो मिलायनानै हरबानो जाबाय

जागोन दे थेंकिउ